हेलो हमरा छेत्रमे जे छै ने अपनेसॅं मशीन राखै छै अपनेसॅं कपड़ा सीयै छै साया बलाउज सबकिछु सीयै छै फ्रॉक उरौक सब सीयै छै ओहिपर डिजाइन बनाबै छै तऽ साड़ियोके डिजाइन बनाबै छै बलाउज सेहोपर साड़ी ई कपड़ो आरमे सबमे बनाबै छै इहए सब करै छै हमरा आरके क्षेत्रमे मशीन राखि कए आओर ढेरीके काम होइ छै मशीन लगल राखले रहै छै अपनेसॅं

शर्टमे बनबै छै टी शर्ट बनबै छै सब किछुमे बनाए रहल छै बड्ड सए इहए सब कैरि रहल छै हमरा आरके अपना क्षेत्रमे लड़की सब रहै छै लड़कोसब लेडीजसब सब सीयै फाड़ै छै सबकिछु सीयै छै सब समान अपनेसॅं सीयै फाड़ै छै इहए सब आओर सीते सीते रहै छै कपड़ा लत्ता झोला सीयै छै झोला झोला बनाए कए झोलो बनाए कए बेचै छै बलाउज बनाए कऽ सीक सिलाइ कैरिके बेच रहल छै साया आजु बनाए कऽ बेच रहल छै इहए सब कैरि रहल छै एहि क्षेत्रमे अपनेसॅं सब आएल सब आएल लेडीस सब जेन्ट्स आरो कहाँ झोलापर बढ़िऑं बढ़िऑं डिजाइन बनाए कऽ बढ़िऑंसॅं फूल काटि कए बढ़िऑंसॅं बेचै छै अपना आरके हमरा आरके क्षेत्रमे से अथी मने अथिये देबालोपर बढ़िऑं चित्र बनबै छै बढ़िऑं बढ़िऑं चित्र बनाके बढ़िऑंसॅं रक्खै छै सबचीज देबी देबताके चित्र बनबै छै गुरु महराजके चित्र बनबै छै वहए सब बनाबै छै आरो इहएसब बनाए रहल छै ने घर आरमे घरोमे बनाए रहल छै देबालपर बढ़िऑंसॅं फूल काटि दै छै कनहो कनहो फूल काढ़ि दै छै कतौ मूर्ति बनाए दै छै हएँ तस्बीर बनाए दै छै भगवान जीके कतौ तस्बीर बनबै छै कतौ गुरु महराज कए कतौ मेहीँ बबाके कतौ ओहिमे भोला बबाके सब जगह सब देबी देबताके चित्र बनाबै छै ई सुन्दर लागै छै देक्खैमे ओहिमे करै छै उखरा ओकरामे बच्चासबके तऽ ई बच्चासबके फ्रॉक सीयै छै रुमाल बनबै छै रुमालमे फूल काटै छै इहएसब करै छै रुमालो बनाए कए लड़का लड़कीके सबके रुमाल बनाबै छै इहएमे हे रुमालमे फूल काटै छै बलाउज एगो बनबै छै बलाउजमे फूल काटै छै साया बनबै छै

इहए छै तब फूल खिचयौ ने